में अपने मामू हुंदे घर जंदी ही ते उत्थें मरे मामू जेह्ड़े ओह् फोटोग्रॉफी दा कम्म करदे हे ते मेरे मामें फोटोग्रॉफी दा कम्म करदे मेरे तीन मामें ते तीनों मामें फोटोग्रॉफी दा कम्म करदे उनें तीनों नै बक्खरे बक्खरे कैमरे रक्खे दे हे वीडियो रीलां बनांदे ते ब्याहें ई फोटो खिच्चदे हे ओह् ते जेल्लै मामें घर आना कैमरा लेइयै असें ई हबी चाऽ आना की असें बी फोटो खिचाना ते असें बी आक्खना मामूं कि सानूं दस्सेओ फोटू कियां खिचदे ते मामूं नै सानूं दस्सना भला कि एह् इंया इंया फोटू खिचदे ओल्लै में पैह्ली बारी फोटो खिच्चेआ हा उसलै में दसमीं पढ़दी ही ओल्लै में फोटो खिच्चेआ ते ओह्दे बाद केह् मेरे मामूं फोटो खिचदे हे ते कैमरे रक्खे दे हे उनें बड्डे बड्डे बाद बेल्लै अस थोह्ड़े बड्डे होंदे गे इंया देश होर तरक्की करदा गेआ करदा गेआ ते फिर ओह्दे बाद फोन आई गे ते पैह्ले निरक्का हारा फोन आया ओह्दे ई फोटो निं हे खचोंदे ते उसलै बी कैमरे होंदे हे इन्ना शैल कम्म होंदा हा ब्याहें इंया हून किन्ने किन्ने पैसे कमाने फोटो खिच्चियै लोकें साइयां देनियां ब्याहें दियां ते फिर फोटो खिच्चने असें फोटो खिच्चने ते मानसर जाना ते मानसर मामें ई आक्खना मामा मिगी लेइयै फोटो खिच्चने आ ते मामै गी सनाना इंया इंया फोटो खिच्चदे ते में इंया इंया फोटो खिच्चदी ही ते मिगी बी शौक होइया फोटो खिच्चने दा हून ते फोटो खिच्ची लैनी हून ते बैसे फोन आई गेदे बक्खरे बक्खरे ञ्यानें रक्खे दे अगले एह् ञ्यानें अज्जकल निक्के फोन च बी कैमरा इन्ने शैल खचोई जंदे कैमरे ई खिच्चगे ते होऱ शैल खचोई जाने कैमरे गै इन्ने इन्ने मैहंगे आई गेदे हून मेरे मामें दे मुड़े नै कम्म बधाया हून उंदा ए़ड्डा बड्डा कम्म होई गेदा फोटोग्रॉफी दा ते ते हून अस भी अपने फोनै च फोटो खिच्चनै जित्थें जित्थें फोटो खिच्चने शैल ते जित्थें बी चली जाह्चै ते फोनै च फोटो खिच्ची लैने शैल ते ते एह्दे बाद की कैमरा हून मेरे मामूं नै बड्डा कैमरा लेई लै दा ते पता निं डिक्सन दा बड्डा ते ओह्दे च बड्डा होर बड्डा एचडी फोटो आंदा ओह्दे च ते फिर ओह्दे च फोटो खिच्चने होने ते में बी हल्ली जन्नी होन्नी मामूं दे घर ते बड़ा चाऽ औंदा कि मामूं फोटो खिच्चो ते कैमरे दे फोटो ई ते फोन दे फोटो ई बड़ा फर्क होंदा ते बड़ा गै शैल लगदा हा जदूं थोह्ड़ी सिंपल ही लेकिन तरक्की निं ही उसलै ते हून मतलब तरक्की होई गेदी ऐ ते हून